असांजे हिसाब सां डांस जो जेकी हुनुरु आहे उहो असांखे भावुक कंदो आहे और तरह तरह जा जेके बि डांस जीअं एक्शन जंहिंखें उन्हनि जा रंग रूप आहिनि असांखे उन्हनि अखियुनि जे ज़रिए इशारनि जे ज़रिए सभु ॿुधाईंदा आहिनि और हर तरह जी संस संस्कृति जा बि डांस ॾेखारींदा आहिनि उन सां असांजी भ भावनाऊं जुड़ी वेंदियूं आहिनि उन सां असांजी भावनाऊं जुड़ी वेंदियूं आहिनि और असां उन में ख़ुशी और ग़म पंहिंजो सॼो महिसूसु करे सघंदा आहियूं